ہلو جی جی سر بولیے

جائیں گے نا سر ہاں بالک جائیں گے نا سر کتنے لوگ ہو سر آپ جی چار چار پانچ جنے بیٹھ سکتے ہیں سر پانچ جنے اویلیبل ہیں جی کاسٹ تو دیکھیے آپ دیکھیے ابھی ابھی کہاں پر ہے اویلیبل ہے پر اگزیکٹ آپ گولکنڈے سے آپ کو ٹیمپو جو جانا ہے وہ ٹیمپو سر آپ کو ڈھائی سے تین ہزار ہوتے دیکھیے آپ کو اپ اینڈ ڈاؤن رہتا آپ کو آپ کو وہاں پر گائڈنگ وغیرہ رہتی گائڈ وغیرہ بھی کر لے سکتے آپ ایک دوسرے کے ٹیمپو وغیرہ دیکھنے کر لے کے آرام سے آ سکتے آپ چار پانچ چار جنوں کی کیپسٹی ہے لیکن اکادھ اکسٹا ہوگا تو بچے وغیرہ اکادھ اگر اکسٹا بیٹھ گئے تو بیٹھا لے سکتے ہم لوگ ٹھیک ہے نا سر اور پیسے دیکھیے آپ آپن ان کے تین سے ساڑھے تین ہزار روپئے بولا آپ کو میں اور واٹسپ میں مشین کا نام مشین پہ کاڈ ہے نا کاڈ سویپ کر سکتے نا آپ ہاں پھر کاڈ سے سویپ کر لیجیے آپ ڈھائی سے تین ہزار روپئے تین ہزار روپئے پکڑ لے کے لیجیے اور ڈریور کو کیا ہے کھانے وغیرہ کے لیے بھی دیکھنا پڑتا آپ کو اور جاتے وقت ڈریور کو جو ٹپ دینا ہے خوشی سے آپ دے دیجیے ہم لوگ اس چیز کے بارے میں ڈیمانڈ نہیں کر سکتے آپ جو بھی دینا ہے خوشی سے دینا آپ جی اوکے سر وہ آپ کے گھر کے پاس ہی دیکھیے آپ چوبیس کلو میٹر جانا چوبیس کلو میٹر آنا رہتا پچاس کلو میٹر پکڑ لیجیے جی جی ٹھیک ہے سر تھینک یو ویری مچ